ہلو ہاں جیون بیمہ کسٹمر کیئر جی جی ہاں یس سر ابھی میرے پاس اسپتال سے ایک بل آئی ہے جی اور اس میں بہت زیادہ ہی اماؤنٹ ہے جو میرے اوقات سے فالتو ہے سر جی تو میں نے آپ کے پاس کال کیا کہ دیکھتے ہیں کہ جیون بیما کی طرف سے اس میں کچھ سہولت ہے یا نہیں میں نے آپ کو بھیجا ہے سر اس کو ذرا آپ واٹسپ پہ دیکھیے جی جی ہاں میں نے بھیج دیا سر اس کو واٹسپ کھولیے نا آپ کے واٹسپ پہ میں نے بھیجا ہے اگر اس میں کچھ سہولت ہو جائے کوئی چھوٹ مل جائے تو غریب آدمی کی کے لیے بہت آسانی ہو جائے گا جی جی ہاں ہاں دیکھیے دیکھیے جی جی جی اچھا اچھا ہاں سیونٹی فائیو پرسینٹ اچھا سیون سیونٹی فائیو پرسینٹ کا چھوٹ ملے گا ارے واہ بڑی خوشی کی بات ہے سر بڑا اچھا آپ نے مجھے نیوز دیا ہاں جی جی تو یعنی ٹونٹی فائیو پرسینٹ ہم کو جمع کرنا پڑے گا جی اچھا اچھا ہاں ہاں کل ہی جا کے جمع کر دوں گا جی بہت بہت شکریہ سر آپ نے میرا بڑا کوئی میں کام کر دیا مہربانی آپ کی بہت بہت آبھاری ہوں آپ کا دھنیہ واد سر ٹھیک ہے اوکے